ना हमनायाव माखासे जेंनाफोरा ओरैबायदियाव सोमजियो जे रोखोम जोङो दैबाना बा गामिनि जेंसि जेंला जानायफोराव ना बोनहैबा आथिं आखाय बौवो बेखौबो माखासे जेंना सोमजियो आरो दानि थावोन द्रेन सेन बेफोराव बोननाय ना बोननायफोराबो बा बथल गोबाय माबा गोबाय थायो बेफोरावबो बेननायाव माखासे दिरुं थाबथानायफोराव थाङोबा बेयाव जेंनाया सोमजियो आथिं बौवो बेफोरनो जेंनाया ओमफ्राय आरोबाव दङ बिदिनो गामि ओनसोलफोरावबो ना बोनोबा जाम्फै दै बार दैज्लां बोथोरफोराव दै बारनानै ना बोनहैनाय एखम्बा सानस्रिनानै बारलांनानै बोनहैनाय बेफोरावबो जेंनाया जायो मानो होनोबा दैज्लां बोथोरनि दैबो ना बोननायाव सोरबा उनदै उनलाफोरा सानस्रिबायनानै थांनायाव एखम्बा बोहैखारलां जायो बेफोरबायदि जेंना मोनबोयो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बिदिनो दाथ' बे बोननाया बेनो आरो मा माखासे थावोनफोरनियाबो बेनो द्रेनाव बोननायानो गाज्रि बेफोरबायदिनो जेंना सोमजियो